ہماری ریاست میں سیلف ہیلپ گروپ یعنی ایس ایچ جی بہت ہی زبردست مدد كی حامل ہوتی ہے یہ سیلف ہیلپ گروپ ہماری ریاست میں ہماری بہت مدد كرتا ہے ہمیں كسی بھی طرح كی مدد چاہیے یا كسی بھی جگہ پر مدد چاہیے تو یہ ہماری مدد كے لیے تیار رہتا ہے خاص طور پر خواتین كے لیے یہ ہیلپ گروپ بہت فائدے مند ثابت ہوا ہے اس كے علاوہ خواتین کو ملازمت كے بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جن پر انہیں كام كرنا چاہیے جیسےكہ پڑھائی لكھائی كا ماحول ہوا یا پھر كمپیوٹر پروسز یا گرافك ڈیزائنگ ان سا یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جن پر خواتین حضرات محنت كر سكتی ہیں ان پر كام كر سكتی ہیں اور اپنے كام كے ذریعے اپنے كاروبار كو یا اپنی معاشی ترقی كر سكتی ہیں